आङो जेकेटखौ दाम खमनि आरो बारा मोजां बुस्थुखौ नाङा मानोना जोङो आं जेकेटखौ गोजां बोथोरावल' बाहायनाय जायो बेनिथाखायनो आंनो दाम खमनि आरो गोजां बोथोरावल' बाहायजानायनि थाखाय दामखमनि जिनिसखौ नांगौ